जी हाँ छात्रों को इस्कॉलरसिप मिलती है जैसे कि हमारे सरकारी इश्कूलों में या फिर सरकारी कालेजों में या फिर पेरेलल प्राइवेट कालेजों में भी ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं कि इस्कॉलरसिप छात्राओं को अवश्य मिले ताकि उनकी आगे की शिक्षा में उन्हें दिक्कत ना हो यह सारे इस्किमें सरकार द्वारा चलाई गई हैं जिसमें छात्राएँ यह फ़ार्म भरकर अपने इस्कालरशिप धन प्राप्ति कर लेती हैं ताकि उनकी आगे की शिक्षाओं में कोई भी दिक्कतें ना आएँ और यह इस्किम बहुत ही अच्छी है इससे हमें बहुत ही सहायता मिलती है